हम ज्यादातर किताबें जो है वो ऑनलाइन ही खरीदते हैं क्योंकि हमारे क्षेत्र में कोई भी जो सस्ते स्टेनरी नहीं है वह बहुत ही महंगे महंगे और ना ही हमारे पास कोई सेकंड हैंड बुक स्टोर है इसलिए हम जो है बुक जो है लाइब्रेरी से ले लेते हैं नहीं तो हम ऑनलाइन परचेज करते हैं